پڑھنے میں سستی یا کم رغبت کے اوقات کو عبور کرنے اور پڑھنے کے شوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہم کچھ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں چھوٹے اہداف مقرر کریں شروع میں تھوڑا سا پڑھنے کا ہدف مقرر کریں تا کہ آپ کو زیادہ بوجھ محسوس نہ ہو مثلاً روزانہ صرف دس پندرہ منٹ پڑھیں موضوعات تبدیل کریں اگر آپ کو کسی خاص موضوع میں دلچسپی نہیں ہے تو کوئی دوسرا موضوع پڑھنے کی کوشش کریں جو آپ کو زیادہ پسند ہو نئے مقام پڑھیں اپنی پڑھنے کی جگہ تبدیل کریں کوئی نیا پرسکون اور آرام دہ مقام تلاش کریں جہاں آپ کو پڑھنے میں دلچسپی محسوس ہو پڑھنے کا وقت مقرر کریں روزانہ ایک مخصوص وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں اس سے آپ کا ذہن اس وقت کو پڑھنے کے لیے مختص کر دے گا پڑھنے کے دوران وقفے لیں اگر آپ لمبے عرصے تک پڑھتے ہیں تو درمیان میں چھوٹے وقفے لیں تا کہ آپ زیادہ دم تازہ دم رہیں مطالعہ کے گروپ میں شامل ہوں کسی مطالعہ کے گروپ میں شامل ہو جائیں جہاں آپ اپنے دوستوں یا ہم جماعت کے ساتھ مل کر پڑھ سکیں دلچسپ مواد منتخب کریں ایسی کتابیں یا مواد پڑھیں جو آپ کو واقعی دلچسپ لگیں اور آپ کی دلچسپی کو بڑھائیں ریواڈ سسٹم بنائیں پڑھنے کے بعد خود کو کچھ انعام دیں مثلاً اپنی پسندیدہ چیز کھائیں یا کوئی تقریر تفریحی سرگرمی کر دیں آڈیو بکس سنیں اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آڈیو بکس سننے کی کوشش کریں یہ بھی مطالعہ کا ایک مؤثر طریقہ ہے پڑھنے کی اہمیت کو یاد رکھیں اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مطالعہ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی ذاتی و پیشہ ورانہ ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ تدابیر آپ کو پڑھنے کے شوق کو دوبارہ زندہ کرنے اور سستی کو عبور کرنے میں مدد کر سکتی ہے